جی

جی جی دیکھیے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ آپ درگاہ گئے تھے آپ نے کچھ ایسا ویسا کھا لیا وہ تو ٹھیک ہے وہ آپ کو کیونکہ وہاں پہ جو کھانا ملتا ہے وہ اتنا ہائیجینک نہیں ہوتا ہے مجھے ایک چیز بتائیے کہ لیکن نیند نہ آنے کی وجہ سے اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے مجھے بتائیے آپ آپ کیا کام کرتے ہیں ہوں ہوں آپ مجھے بتائیے جو آپ نے وہ کھانا کھا لیا تھا وہ کہیں جگہ ڈھک کے تھا کہ بالکل کھلا تھا آپ اس کھانے کے جی جی آپ اس کھانے کے عادی ہے کیا کیا آپ نے پہلی مرتبہ آج شروع ویسا کھانا کھا لیا ہوں ہوں جی جی میں کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ لیتی ہوں لیکن یہ فوڈ پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے جس سے اس سے قبل میں آپ کے کوئی دوا تجویز کروں تو ہم ٹیسٹ وغیرہ لے لیتے ہیں فی الحال میں ایک نسخے کے طور پر ایک دوا لکھ لیتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا آرام پہنچے آپ کو درد وغیرہ ہے باقی آپ ٹیسٹ وغیرہ میں دیکھ لیتی ہوں آپ میری کلینک آ جائیے گا میں آپ کو دوائی عمدہ جی جی بالکل اور احتیاط رکھیں آپ زیادہ پانی پی لیجیے جی جی